केतिरा ई भेरा दिमाग़ में कुझु हूंदो आ्हे ऐं इंसानु ठहंदो कुझु आहे मां ॻाल्हि कयां पियो पंहिंजी ड्राईंग जे बारे में हिकिड़ो चित्र ठाहियो हुओ कुझु साल थी विया पूरी तरह न यादिगिरी ईअं त न आहे पर थुले लेखे ईअं याद आ के मां जॾैं चित्र ठाहिणु शुरू कयो त कुझु ॿियो पियो ठाहींदो वञा नदी ठाहियां पियो नदी ठाहींदे ठाहींदे उन जो रुख मोड़े छॾियो पहाड़ ठाहियो वरी पहाड़ ठाहे करे वरी उन जी हाईट वधीक कई थोरो ऊंचो कयोमांसि त पोइ लॻो चलो हिन ऊंचे पहाड़ में ई अचे वरी उन खे फेरियो ईअं कंदे कंदे आख़िर में जॾहिं उहो सीन ठहियो त ईअं पियो लॻे ॼणु उहो किथे ॾिठो हुजे हाणे यादगिरीअ में अचेतन दिमाग में सबकॉनिशियस माइंड में किथे हुई उहा ॻाल्हि हू त यादि न पियो अचे पर जॾहिं ठही करे पूरो थियो त हिकु उन जो अलॻि ई नज़ारो हुओ जेको मां सोचियो हुओ ठाहींदे महिल उहो त न ठहियो पर जेको ठहियो उहो तमामु सुठो हुओ